जय झूलेलाल हा हा हा असांजी आइस्क्रीम जी शॉप आहे न ॾाढी मशहूर आहे असांजी आइस्क्रीन जी शॉप त हा ॾाढनि प्रकारनि जी आइस्क्रीम अथव फ़ालूदा बि आइस्क्रीम अथव असां वटि त माए वारी कुल्फियूं बि अथव फ़ालूदा आइस्क्रीम बि अथव इस्ट्रॉबरी वलीना जेके बि थींदा आहिनि सभ प्रकारनि जूं आइस्क्रीम अथव अलॻि अलॻि तरीक़नि जूं अथव फ़ालूदा आइस्क्रीम बि जीअं तव्हां चयो हा हा हा अच्छा हा हा ज़रूरु मिलंदी हा फ़ालूदा आइस्क्रीम त असां वटि ॾाढी मशहूर अथव हिकु दफ़ो तव्हां खाई ॾिसो हुनजो सवादु ॾाढो सुठो लॻंदव ॾाढो सुठो लॻंदव तव्हां हमेशह बार बार ईंदा असांजे दुकान ते फ़ालूदा आइस्क्रीम खाइण जे लाइ ऐं माए जी बि आइस्क्रीम हेॾी सुठी अथव हेॾी सुठी अथव जो बसि असां ख़ुदि पंहिंजे घर में ठाहींदा आहियूं आइस्क्रीम पंहिंजे हथनि सां ठाहींदा आहियूं हिकु दफ़ो बसि तव्हां खाई ॾिसो हा घर में ई पैक कंदा आहियूं हा हा तव्हांखे घरु तक बि पहुचाए ईंदासी मतलबु आइस्क्रीम हा तव्हां हिते बि अची वठी सघो था असांजो दुकान अथव केसर गंज में ॾाढो मशहूर दुकानु अथव काका जे नाले सां फ़ेमस अथव ॾाढो अच्छा अच्छा हा हा छा प्लास्टिक वारे चयो त प्लास्टिक में पैक कंदासीं अगरि हुन कूलर वारे वधीक बेस्ट रहंदव त कूलर में पैक करे ॾियूं हा हा त कूलर में पैक करे तव्हांखे मोकिले छ्ॾंदासीं मूंखे घर जी एड्रेस घर जी जेका एड्रेस अथव उहा मूंखे ॾियो हा इहो मुंहिंजो वॉट्सअप नंबर आहे हा हा छा हुनजी त कार प्रॉब दिक़त कोन्हे तव्हांखे जीअं सही लॻे तव्हां हिकु दफ़ो बसि असांजे दुकान जी जेकि आहे आइसक्रीम खाई ॾिसो ॾाढी सुठी लॻंदव ॾाढी पसंदि ईंदव

हा हा हा हा हा सभु ख़ुशि थी वेंदा ॿार ॿचा सभु ख़ुशि थी वेंदव जय झूलेलाल